एह् नांऽ तां जेह्ड़े साढ़े घरै दे कोल जेह्ड़े पड़ोसी न तां ओह् इक रौंह्दा वीर सिंह ते दूआ रौंह्दा ऐ संसार सिंह ते त्रिया रौंह्दा ऐ त्रिड्डू राम ते चौथा रौंह्दा ऐ फत्ते राम ते पंञमां रौंह्दा ऐ इश्शर दास ते एह् पंज नांऽ न अस इं'दे पड़ोसी होंदे